यूटूब फेसबुक और टिकी की विडियो और इश्टाग्राम पेज़ सब डांस देखते हैं एक दूसरे का अपना भी डांस वीडियो बनाकर भेज देते हैं जोकि एक कोई वहाँ पे उस जगह पे नहीं पहुँचता सोसल मीडिया के अनुसार मोबाइल के अनुसार एक दूसरे का डांस सब देख लेते हैं और ताकि घर बैठे की मोबाइल पे ही डांस देख लेते हैं और उस दांस का आनंद अच्छे से उठाते हैं अच्छे अच्छे डांस यूटूब और इश्टाग्राम पे आते हैं करते हैं उसे देखकर लोग नकल भी उतारते हैं और एक दूसरे के पास वीडियो अच्छी अच्छी बनाकर भेजते हैं जोकि सब बहुत ही पसंद करते हैं और उससे बहुत ही आनंद उठाते हैं अपना अच्छा अच्छा वीडियो डांस वीडियो बनाते हैं और भेजते हैं और देखते हैं और उससे सीखते भी हैं उस यूटूब के सहारे फेसबुक के सहारे अच्छे से